بائکنگ کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے ہم کو بائک چلانے کی پریکٹس بہت اچھی طرح کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس کو پوری لگن و محنت کے ساتھ چلانے کے لیے سیکھنا چاہیے اس کے بعد ہم اسی کے بعد ہم بائکنگ کمیٹی میں شامل ہو سکتے ہیں جو لوگ اسٹینڈ کرنا جانتے ہیں یا اچھالنا جانتے ہیں وہ سلوڈ بائکنگ کے اندر اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور ہم لوگوں کو بائکنگ کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے بائیک کو اچھی طرح چلانا اور اس کو اچھی طرح اسٹینڈ یعنی کہ اچھالنا اور اچھی طرح سے چلانا ہمیں آنے آنا چاہیے بائک کے بہت سارے فائدے ہیں پہلے سے سمے میں جب بائیک نہیں ہوا کرتا تھا تو لوگوں کو سفر کرنے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں بہت سی تکلیفیں آتی تھی پر جب سے کہ بائک آیا اس سے ہمارے ٹائم کا بچت ہوتا ہے اور دور کے سفر کو ہم آسانی سے کر پاتے ہیں بائک ایک ایسا سادھن ہے جس کے ہم ذریعے سے ہم کسی بھی دوری دور والے سفر کو آسانی سے کر سکتے ہیں بائک کو اچھی طرح طرح آنا یا اس کو چلانا یہ بائکنگ کمیٹی کہلاتا ہے جو لوگ یعنی کہ ریس یعنی اسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو چاہیے کہ اچھی طرح بائک کو سیکھے اور اسے اچھی طرح اسٹینڈ کرنے کے لیے اس کی زیادہ پریکٹس کرے پھر وہ سولو بائکنگ کے اندر آتے ہیں بائک بہت ہی یونیک اور اچھا سادھن ہے اس کی سہایتا سے کسی بھی سفر کو آسانی سے ہم کم سمے میں کیا جا سکتا ہے اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ساودھانی پوروک ڈرائیونگ کرے اور زیادہ اسپیڈ نہ چلائیں اور اپنے جان کی پرواہ کرتے ہوئے ڈرائونگ کرنا چاہیے